हेल' दमासिनि नैहाय नारेंखल नारेंखल लादु गुर मेथाइ खोनादों सिबिं लादु नारेंखल लादु आर गुरनि बानायदों जाफैदो जाफैनोब्ला दे जाफैग्रोदो जोंनाव नोंसिनाव दा जाहैगोन दा फैग्रोदो जाफैग्रोदो दा थांगोन नों जाफैग्रोदो आरो आलासि दंफैयो बिजामादै एखदम औरैनि बिजनिनि क'क्राझारनि सासे क'क्राझारनि बिजामादै बिजनिनि सासे बिजामादैआ बेस्रा दमासिआव फैखायो अमाबो सिथारदों नालाय दमासिआव ओंखायनोथ' जानो लिंहरदों आङो ओरैनो दमासि ओरैनो अमा बेदर एवनाय औ दे दे औ दा थांगोन र' दै खम जादों बेयो दै खम जादों दै खम जाब्ला गायो ना फिथाखौ बै कुकार खर'आव हमदों थिंख्लिआवबो एसे हमबाय कुकार खर'आव एसे हमबाय दे गोथावल' गोथावल' जाथोंसै दे दे दा थांसै